ए जाग्राना जाग्राखौ नों आंनाव सिंग्रा मोनगोन गजा मोनगोन आमफ्राय बिदिनो मिस्थि नेमखि ओरैनो बिसिबांसो नांगौ

मोनगोन मोनगोन दङ पियर गाइखेरनि दं खयथासोआव ए जागोन दे हागोन जायखिया होमबालाय आं रेदि खालामना दोनसै नामा आं रेदि खालामना दोनसै बार'थानि सिगां ना

बानायगोन दे बानायगोन एखदम पियर गाइखेरनि हरथारो ओमफ्राय बेसोर लोंग्राफ्रासो सिनि खम लोङो ना बारा लोङो दे जागोन दे जायखिया बार'थानि सिगां थ साराय एगारथासोआव हैबा जाया होमबा दुंग्रासेयानो जाबाय दा दुंग्रासे मोनगोन मोनगोन लांफा जोबसै होमबालाय गासिबो गाबोन माबानानै फुंआवनो रेदि खालामनानै दोनखासै ओमफ्राय साराय एगारथासोआव हैसै फनसासथा थ

जायखिया होमबालाय नोंसोरो माबाबानो जाबाय आंखौ नेबानो जाबाय एगार साराय एगारथासोआव आं हैसै ना नोंसोर लांनो सोलाबो दे जाबाय दे होमबा